हाँ हेलो नमस्ते हाँ जानकारी मिल जाएगी नहीं स्वास्थ्य स्वास्थ्य हाँ साफ़ सफ़ाई तो अच्छी चल रही है हमारी नगर निगम की ओर से साफ़ सफ़ाई में कोई दिक्कत नहीं चल रही है और क्या पेसेन्ट के लिए एक नया बिल्डिंग बनी है उसके के लिए पेसेन्ट के लिए सारा सुविधा है सुविधा के लिए

हर एक हर एक पेसेन्ट को दिया जाता है और उसके बाद वहाँ हर एक पेसेन्ट भर्ती होती है तो एक आदमी का खाना भी दिया जाता है और पेसेन्ट का भी खाना दिया जाता है अच्छा खाना दिया जाता है जिसमें जिस पेसेन्ट को क्या ज़रूरत हो उसे वही जैसे विटामिन उसे केला या सेब दिया जाता है सुबह में और अंडा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सारी सुविधा है भी लेकिन मेरे यहाँ यही दिक्कत है जिसका पहुँच पैरवी रहता है उसका जल्दी इलाज होता है जिसका कोई में रहता है उसका थोड़ी देर लगती है इलाज होने में समझे जिसका पहुँच रहता है मेडिकल सुवधा सारा दी जाती है दवाई नहीं तो जो जिसका कोई पहचान नहीं है उसको गे बाहर से लाना पड़ता है दवाई नहीं वैसा कोई नहीं इलाज तो हो जाती है लेकिन दवाई नहीं मिल पाती है इलाज होने के लिए सबको हो जाती हे कहीं से भी लोग आई उनका इलाज हो जाएगा लेकिन दवाई के लिए थोड़ा समय लगता है एम्बुलेंस भी की सुबिधा भी अच्छी है लेकिन मेरे सारे बेगुसराई में यही बनी हुई है यह सारा जो हे न सोर्स पर भी रहता है उसकी जल्दी से हो जाती है नहीं तो जिसको नहीं पहुँच उसको थोड़ा देर दिक्कत नहीं होती है बिजली और का कोई दिक्कत नहीं कभी कभी लाइट कट जाने के बाद वहाँ जेनरेटर की सुबधा है जेनरेटर चालू कर दीजाती है ठीक है ठीक है